جی ہاں دوڑنے سے بہت سارے فائدے ہیں صحت بنی رہتی ہے اور دوڑنے سے دوڑتے وقت تھوڑا تکلیف ہوتی ہے حسن ہوتی ہے لیکن دوڑنے کے بعد نہانے کے بعد جو آرام ملتی ہے اور جو بدن کو آرام ملتی ہے بدن میں نچلاپن آتا ہے یہ سب فائدے ہیں ہاں شروع میں میں دوڑنے سے کطراتتا تھا تھوڑی دیر میں میں تھک جاتا تھا لیکن جب دوڑتے دوڑتے جب کچھ دن گزرے کچھ مہینے گزرے تو پتہ چلا کہ دوڑنے سے بہت سارے فائدے ہیں برین کم فسٹ کرتا ہے امیونٹی سسٹم بڑھتی ہے بلڈ سرکولیٹ کرتی ہے جلدی اور بہت سارے ایسے فائدے ہیں جنہیں لفظوں میں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے جیسے پہلے میں پانچ منٹ میں ایک منٹ سو میٹر دوڑتا تھا لیکن اب میری یہ ہو گئی ہے پانچ منٹ میں ایک کلو میٹر دوڑ سکتا ہوں میں دوڑنے کے لیے شروع کرتا ہوں تو دھیرے دھیرے چلتا ہوں دھیرے دھیرے پھر دوڑتا ہوں پھر میں اپنا اسپیڈ آگے بڑھاتا ہوں پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ میں تھکنے والا ہوں تو اپنی اسپیڈ کم کر دیتا ہوں اور دوڑنے سے بہت سارے فائدے ہوتی ہیں میری تو رائے ہے کہ ہر ایک کو صبح صبح دوڑنے چاہیے دوڑنے کے ٹائم میں کچھ تکلیف ہوتی ہیں لیکن جب دوڑنے کے بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد جو فائدے محسوس ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا دوڑنے سے بہت سارے فائدے ہیں جیسے مجھے ابھی مل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں کسی کو بھیرییس میں ہرا سکتا ہوں آگے بڑھ سکتا ہوں اور باقی سارے کام کر سکتا ہوں